जों दैखौ फिल्टार आरो लोंजाग्रा खालामनो गोबां हुदाफोर बाहायो बे हुदाफ्रानो जाबाय जों माब्लाबा बिदिनो बाल्थिं गिदिर दो गिदिर जिकुनु बासन गिदिर गिदिर आरो बेखौ जोङो मोनसे सां बानायसै बैसां बायदि बानायनानै बेयाव बहायसिगोन बेयाव बहायनानै जोङो बेनि खिथुखौ फलंनानै लासिगोन बिनि खिथुखौ फलंनानै बेनि बे बाल्थिं बा दोनि सिङाव जोङो बिदिनो अन्थाय सोसिगोन बाला सोसिगोन आरो बेनि सायाव अन्थाय होबावसिगोन बिदिनो बेयाव दैखौ जमा सोनानै बेनिफ्राय थरथिं थरथिं गोग्लैनाय गयो थरथिं थरथिं गोग्लैयो बे फिल्टार बेयो बिदिनो फिल्टार खालामनाय बायदि बेखौबो बाहायो जोङो फिल्टार खालामनाय बेबो फिल्टार खालामनायानो जों बिदिनो बाहायो न'आव आरो माब्लाबा बिदिनो दंखलफोर बाहायब्लाबो जों बिदिनो दंखलनि बे दै गग्रा खर'आव जोङो हिस्रिफोरखौ बिदिनो हिस्रि साफा हिस्रिखौ खानानै बेनि दंखल सेरब्ला बेजोंबो फिल्टार खालामनाय बादि सरनाय सरनायबादि जाखानानै बिदिनो आजावनाय जायो आरो आजावनानै जों बेखौबो बाहायो आरो बिदिनो माब्लाबा बिदिनो पाइपफोरनिफ्राय माबा आरो पाइपफोरनिफ्राय डाइरेक्ट जेनेबा पाइपफोरनिफ्राय जोङो माबानांगौब्ला बाहायनो दिहुननांगौब्ला बिदिनो जों सिखिनिफोरावबो सरनानै जोङो फिल्टार खालामनानै बाहायनाय जायो आरो